योग में मुंहिंजो सभिनी खां सुठो लॻण वारो आसनु आहे कपालभाति कपालभाति करण सां इहो त साह खणण जेको साह खण ऐं छॾण जो तरीक़ो आहे हुन में हुनजे करे फेफड़नि खे ताक़त मिलंदी ख़े फेफड़ा असांजा मज़बूतु थींदा आहिनि ऐं पेट बि अगरि निकतल आहे त हो पेट बि अंदरि थी वेंदो आहे अन ऐं साह खणण सां मतिलब साह खणण में जेको मुंझियूं थींदियूं आहिनि न माण्हुनि खे उहे मुंझ बि लई वेंदी आहे कपालभाति करण सां हाज़मो बि सही थींदो आहे छोजो हुनखे करण जो जेको तरीक़ो आहे हुन में पेट जो बि कमु आहे त सॼो मिलाए करे कपालभाति करण सां सॼे सरीर ते असरु ईंदो आहे इनकरे मूंखे उहो वणंदो आहे